میں بائیکنگ کے طور پر سب سے زیادہ چیلنج کا سامنا کرتا ہوں جو ہے کہ خراب روڈ خراب روڈ ایسی چیز ہے کہ باپ آپ بائک چلاتے ہو تو اگر بیچ میں کھڈا آ جاتا ہے تو گاڑی ان بیلنس ہو جاتی ہے اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے کا چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور جو میں چیز کا چیلنج کرتا ہوں وہ ہے دھول جب بائک چلاتے ہو تو آپ کی آپ کو جو دھول اڑ کر آتی ہے آپ کے اوپر وہ آپ کی آنکھوں میں جاتی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں لال پن ہو جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ آنکھیں گڑنے لگتی ہے ان سب کو میں قابو کرنے کے لیے ہیلمٹ پہنتا ہوں اور خراب روڈ پر بائک ایک دم سلو چلاتا ہوں اور میری نظر روڈ پر گڑائے رکھتا ہوں جس کی وجہ سے میں آج تک کبھی گرا نہیں الحمد للہ میں کافی سیف رائڈ کرتا ہوں اور خر بہت زیادہ ٹریفک میں بھی دھول سے سانس لینے میں پرابلم ہوتا ہے اور جو آکسیجنس نکلتی ہے اس سے کھانسی آتی ہے یہ سب کی وجہ سے میں ماسک لگا کر چلاتا ہوں اور جب بات ایسی ہوتی ہے کہ بائک پر کسی جنگل سے جانے کا گزرنا ہو تو میں ایسے وقت میں دن کے سمئے سفر کرنا پسند کرتا ہوں کیونکہ رات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جنگلی جانور آ سکتے ہیں اگر آپ کی بائک پنچر ہو گئی تو آپ جنگل کے بیچ میں پھنس جائیں گے اور یہی اگر آپ دن کا سفر کرتے ہو تو آپ کے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہو گیا ہے تو چار لوگ آپ کی مدد کے لیے کھڑے رہتے ہیں یہ سب میں احتیاطی تبا تدابیر کے لے کر چلتا ہوں